हैलो तुं'दा केह् हाल ऐ बस ठीक तुसें कनेह् नेह् फुटवियर चाहिदे न इ'यां दिक्खी लैओ साढ़े कोल हील बी हैन वेज़ी हील ऐ पैंसिल हील ऐ ओह्दे बाद फ्लैट चप्पलां बी हैन ओह्दे बाद रेड टेप दे जूते बी हैन स्लीपर बी हैन ओह्दे बाद हील आह्ले जूते बी हैन तुस एह् पैह्लें दस्सो हां तुसें कोह्दे लेई चाहिदे न चलो में तुसेंई ना दो तिन कंपनियां सनाना तुस दस्सो हां तुसें लिबर्टी दे चाहिदे न बाटा दे चाहिदे न जां कैटवॉक दे चाहिदे न पैह्लें तुस इं'दे बिच्चा दस्सो हां हां फ्लाइट ओह्ले बी हैन तुसें कनेहा नेहा रंग चाहिदा ऐ अच्छा तुस इक इक कम्म करेओ कल्ल जेल्लै कल्ल में ना शाम्मी बेल्लै आएओ में सारे सारे जेह्ड़े जेह्ड़े मेरे कोल नये नये मतलब स्टाइल दे आए दे ना में कड्ढियै ओह् कड्ढी ओह् रक्खी ओड़गी तुस आह्नियै ना आपें दिक्खी लैएओ चलो कोई गल्ल निं तुस परसूं आई जाएओ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ